ہندوستانی معاشرے میں مذہب کا کیا رول ہے وہ آپ وہ آپ کو ہم بتائیں گے ہندوستانی معاشروں میں مذہب کا بہت اہم رول ہے سبھی مذہبوں کے لوگ اپنے اپنے طریقوں سے مذہب کو مانتے ہیں اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں اور ہندوستان مذہب کا اپنا اپنا رول ہے کوئی مندر کو پوجتا ہے یعنی پوجا پاٹھ تو مسلمان بھائی مسجد کو یعنی نماز تلاوت اور قرآن پڑھتے ہیں اور کوئی اور کچھ مزار کو اپنے ماننے والے تو ہو ہوتے ہیں تو وہ مزار پر چادر چڑھاتے ہیں ہم کو اپنے مذہب کو ساتھ ساتھ دوسرے مذہبوں کا بھی رول بہت پسند آتی ہے اور اس کو بے قرار رکھنے کے لیے شہری طور پر لوگوں کو مذہبوں کا کرنا چاہیے اور ادب کرنا چاہیے اور ماننا چاہیے